हमारे क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पर कला विद्यालय हैं और कॉलेज भी हैं यह संस्थान यह विभिन्न कला के रूपों में प्रशिक्षण और शैक्षिक कोर्स उपलब्ध करते हैं जैसे कि हमें हमारे कला के बारे में यह बहुत सारी जानकारी देते हैं वहाँ सिखाते हैं उन्हें शिक्षा देते हैं उन्हें प्रशिक्षण देते हैं कि कला को कैसे की जाती है कला क्या है कला के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बताते हैं और सुझाव देते हैं यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी दोनों कॉलेजें हैं हमारे क्षेत्र में कला के लिए एक बहुत ही अच्छा संस्थान है वहाँ पर कला के विषय में एक नए टीचर होते हैं जो कि सिर्फ कला के बारे में ही उन्हें हमें शैक्षणिक और प्रशिक्षण देते हैं ताकि हम उनके बारे में जान कर अपनी कला प्रदर्शित करें